ہم اس جنریشن كا حصہ ہیں جس كو مڈل جنریشن كہتے ہیں ایک وہ جنریشن ہے جو پرانی سوچ كا حامل ہے ان كے خیالات پرانے ہیں اور ایک وہ جنریشن ہے جو بالكل جدید اور نئی سوچ كا حامل ہے لیكن ان دونوں جنریشن كے درمیان توازن توازن قائم كرنے كی كوشش كی جا سكتی ہے تاكہ دونوں جنریشن مل كر ایک نئی زندگی اور ایک نیا راستہ قائم كر كے زندگیوں میں آسانیاں پیدا كر سكیں